जेरै दख'ना गोदान फालांगि दख'ना फान्नोबा जेरै दखान नांग्रोगोन जायगानिफ्राय सुरु जायगा नांग्रोगोन नु जायगानिबो जायगाबो नांग्रोगोन जायगा मोनखांनायनि उनावसो दखानखौबो होनो हागोन जिफोरखौबो माल माथाखौबो दोन्नो हागोन माल माथानि प्रब्लेम जिफोरखौ जिफोर लायनोबो जेरै गुबुन मानसि कनटेकफोर थानांगोन जेरै गोजान गोजानाव कनटेक खालामनानैबो लायनो हायो दख'ना जेरै साद्रि इन्दि सि बायदिसिना बेफोरखौबो गुबुन गुबुन बेफारिफोरजों जेन'बा उइबुबाव उइबिं इबो अइबिंफ्राव कनटेक खालामनानै जोङो बुरजा बुरजा लाबोनानै जों फानफैनो हायो आरो फान्नायजों लोगोसे अनेक लेखा नांगौ रिसिप्ट नांगौ खायसेबा लन लाग्रोनानै दखानखौ फोसाबनानै फिसा बानायग्रोयो फिसानिफ्राय आरो एसे गिदिर खालामो आरो गिदिरनिफ्राय आरो बांसिन गिदिर खालामो लनफोर लानानै लनखौबो जेरैदि बेबादिनो एसेनिफ्राय इसे गिदिरहां आरो गिदिरहांनिफ्राय एसे गिदिरथार लानानै बिदिनो दखानफोरखौ फेहेरो बेबादि फेहेरनांगोन दखानाव गैजोबै माल माथाफोरखौ गुबुनजों एबा उइबिंनि मानसिफोर कनटेक लायै लानानै पन हरलायनानै लायनांगोन आरो रिसिप्टफोर बिदिनो जि फान्नायफ्राव रिसिप्टफोर थानांगोन रिसिप्टनि गोनांथि जायो बायदिसिना गोनांथि जायो अनेक कास्ट'मार हाबगोन मानसिफ्रा गुरै जानांगोन मानसि बोनो हानाय जानांगोन रायलायनो गोरों जानांगोन बिदिनो दख'ना दखानफ्रावथ' नोङो जानला मोनला जाया आरो सासे सा सासेफोरजोंनो जाया सानैसो थानांगोन साथामसो मानसिफोर थानांगोन थाफानांगोन रायलायनांगौ कास्ट'मार हाब्बाथाय सासेजों जाया नालाय आरो बे जि खन्नायफोरखौ बुग्लुंनायफोरखौ खनफिन्ना दोन्नोबो मानसि नांगोन आरो फानहरनांगोन मेन बिजिनिस बिजिनिस खालामनांगोन इसे जोबहांबानो बुस्थुफोर मालफोर लायनांगोन लायनांगोन कनटेक खालामनानै जाय जायगायाव लाइयो बे जायगायाव कनटेक खालामहैनांगोन लानानै फैनांगोन फानफैनांगोन जायगाया गावनि निजाथारबा जेबो नङा खिन्थु गावनिया जायगाया निजा नङाबाबो न भाराबो नों हरनांगोन लाइननिबो नों कारेननिबो हरनांगोन जेरै लाइन मोब्लिब बाल्पफोरनि फांखाफोरनिबो नोङो फैसा हरनांगोन रुम भाराबो हरनांगोन जि दोन्नो थाखाय जायगा नांगोन ग्लास खोबनाय नांगोन जि दोन्नो थाखाय जायगाफोर साजायना दोन्नो थाखाय जायगा थानांगोन कास्ट'मारफोर जिरायनो थाखाय जिरायग्राफोर थानांगोन साइडाव साजायना दोन्नांगोन बिदिनो अनेकथा नांगौ जायो जि बिजिनेस खालामनोब्लाबो ओरैनो जाया आनथा आखायाव रां एसे थानांगोन हो आखायाव रां थाखायाबा बिफोरबादि बिजिनेसखौ सोलिनो हाया आखायाव एसे एनै रां थाबासो बिदिखौ आवगायनो हायो फिसानिफ्राय गिदिर गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन लांनो हायो बिनिखायनो जि बेफारिखौ गेलेना गावबागाव जायगा थाखानाया एसे लाब जायो आरो गावबा गाव जायगा गैखायाबा गुबुननाव गुबुननो भारा हरनांगौ कारेन बिल हरनांगौ जायोब्ला एसे लस जायो गावनियाव बोनो हाया जायो